हाँ जी हाँ जी संजीव इलेक्ट्रॉनिक से ही बात कर रहा हूँ बोलिए जी मिल जाएंगे सब कुछ सामान मिलता हैं इलेक्ट्रिकल हमारे यहाँ पर जी आपको कंपनी का चाहिए या लोकल चाहिए जी कंपनी भी कई कंपनियान हैं कई कंपनियों का सामान है हमारे पास हैवेल्स का है एंकर का है फ़िलिप्स का है बजाज का है

हाँ सिसका का भी मिल जाएगा हाँ जी फिलिप्स का रखवा दूँ लेकिन फ़िलिप्स का थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन अच्छा है ज़्यादा बजट नहीं है फिर तो आप बजाज का देख लो बजाज का नॉर्मल है अपना और वो अच्छा भी है जी कितना एम एम पहुँचाऊँ कॉपर वायर तीन एम एम चार एम एम छ एम एम जी आपके लिए मतलब किसके लिए चाहिए ये वायर मेन पॉइंट के लिए चाहिए या कनेक्सन देने के लिए हाँ मेन पॉइंट के लिए चाहिए फिर तो चार एम एम से काम चल जाएगा हाँ जी और पावर बोर्ड कितने लगवाने आपको पावर बोर्ड कितनी आती जी पंद्रह पावर बोर्ड पंद्रह बल्ब और हाँ जी कॉपर वायर और नॉर्मल बोर्ड कितने फिर ठीक हैं पाँच के हिसाब से नॉर्मल बोल कर सामान भिजवा देंगे और नॉर्मल बोर्ड की साइज़ कितनी है ठीक है ठीक है मैं पैक करवा देता हूँ सामान और भिजवा दूँगा आपका एड्रेस भेज देना इसी नंबर पर और कुछ पेमेंट कर देना एडवांस हाँ ठीक है तो मैं हाँ ठीक है ओके